اردو زبان کا تعلق ہندوستان سے ہے اور بوڈو بنگال سے تعلق رکھتا ہے بوڈو بنگال میں ایک علاقے ایک طبقے کا نام ہے قبیلے کا نام ہے